में तुसेंगी एह्दे बिच दस्सना चाह्न्नी आं कि केह्ड़े जेह्ड़े पक्षी ऐं कि जेह्ड़े साढ़े एरिया बिच तौले लब्भी जंदे ऐं ते ओह् पक्षी ऐ ते जियां तोते कबूतर कांऽ कोयल उल्लू चमगादड़ एह् पक्षी ऐं जेह्ड़े साढ़े एरिया च इं'या लब्भी जंदे आम ई लब्भी जंदे एह् सामनै उड्डदे रौंहदे ते एह् चिड़ियां बी ऐ जेह्ड़ी उडदी ते एह् पक्षी साढ़े एरिया च आम आम लब्भी जंदे मेरा फेवरेट बर्ड ऐ ओह् ऐ

मुंढै पर जाइयै बेही जंदा हा ते उसी मिर्च खाना बड़ा पसंद हा ते ओह् आइयै जियां बौंहदा हा ते ओह् मर्च खाना पसंद करदा ते अस अंदर जाइयै ओह्दे आस्तै सैल्ली मर्च आह्नदे हे ते ओह् खंदा हा ते ओह् इन्ना शैल तोता हा ओह् बड़ा ई जियां ओह् होंदा नी घरै दा तोता पालतू तोता ओह् इंया ओह् उस स्हाबै दा तोता हा ते ओह् साढ़े घरै फिरदा इत्थै सारे घरें फिरदा हा कदें कदें जाई जाइयै सारें घरें ते खंदा हा ते किश किश खंदा हा ते किश किश खंदा हा ते उडदा हा ओह् बड़ा ई सोह्ना लगदा जेल्लै की ओह् उड्डदा हा ओह् दिक्खने च बड़ा ई शैल लगदा हा उसी दिक्खियै बड़ा ई मज़ा औंदा हा ते ओह्